औ औ मानोबामोन आह नोंथाङा जोंनियाव गलायाव फैनानै ओह जगा जग खालामनो हागोन आरो लोगोसे जोंनिआव ओरै ओह गामि गामि थांनानैबो रानहैनो हानाय ओह सुबुं दंखायो ओह बेवहाय फैनानै मुंखौ थिसनफैनांगोन बेनिफ्राय गिबियाव ओह सादथासोनि जायनाखि ओह निउस पेपारनि बेसेन बेखौ होग्रोनांगोन आरो औ बड'साबो मोनगोन सान स्नियारि इंखं लाइसिखौबो मोनगोन औ औ बेनि उनाव ओह लासै लासै होबाबो जायो जेनेबा जोङो दानसेजोंबो लायो साबथानैजोंबो लायो सान जिबाजोंबो ओह नोंथाङा जेराव ओह फैसाखौ मोन्नाय बायदि मोनो अब्लानो ओह होनो हागोन आरो औ औ दङ जोंनिफ्राय ओह दैथाइ हैग्रा मानसि दङ आह बिथाङा लांनानै हैगोन आरो सानसेयारि सानसे सानसेआवनो बे खौरां बिलाइआ

औ औ औ उम मोनगोन मोनगोन नोंथाङा फैदोल' माब्ला सम जायो जोङो ओह समबार बिस्थिबाराव ओह फैनो हायो नोंथाङा साबसिन जायो होमब्ला